अॻे ज़माने में जेके असां जा वॾड़ा हूंदा हुआ उहे जेका सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदा हुआ उहा हिकदमि शुद्ध हूंदी हुई पर अॼु असां इहो ॾिसी रहिया आहियूं कि अॼु जेकी सिंधी भाषा असांजा भाउर भेनर ॻाल्हाइनि था हुन में हिंदी ऐं अंग्रेजी अखरनि जो इस्तेमालु थी रहियो आहे ऐं अॼु जीअं असां ॾिसी रहिया आहियूं त टेक्नोलॉजी ऐं साइंस तमामु घणी तरक़ी कई आहे त घणेई संस्थाऊं अॻियां आयूं आहिनि जेके सिंधी भाषा खे बि डिजिटाइल करे रहियूं आहिनि